ہمارے آس پاس کے پرندوں کو ہم گھر کے طرف باغ میں راغب کرنے کے لئے بہت سارے کھانے کی اشیا جوار اور دیگر دیگر چیزیں انہیں دیتے ہیں اور پانی بھی رکھتے ہیں